میں نے اپنی زندگی میں کئی سفر کیا ہے لیکن اگر میں ذکر کروں کہ میں نے جب میرا سفر جب ممبئی کے لیے ہوا تو اس سفر میں کوئی خاص پریشانی پیش نہیں آئی لیکن ممبئی شہر میں جب میں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد جب ہوٹلس میں رکنے کا معاملہ آیا اور ہوٹل کے اندر قیام کرنے کا معاملہ آیا اور اسی طریقے سے جو سیاحتی مقامات ہے ان کو سیر کرنے کا معاملہ آیا تو وہاں کے تہذیب اور ثقافت سے نہ جاننے کی بنیاد پر اور آدمی کو معلوم نہیں تھا اور آدمی آشنا بھی نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ کہیں بھی آپ جا رہے ہوں تو وہاں کی تہذیب و ثقافت سے آپ اگر اچّھی طرح واقف ہیں تب آپ کو کوئی دِقّت نہیں ہوتی لیکن وہی جب ہوٹل میں ہم گئے تو وہاں کی زبان سے ہم واقف نہیں تھے وہاں کی جو مادری زبان ہے ہم اس سے واقف نہیں تھے تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح جب ہم گیٹ وے گئے گیٹ آف انڈیا اسی طریقے سے تاج ہوٹل کے پاس ہم لوگ گئے حاجی علی گئے اور مرین ڈرائیو وغیرہ جب ہم میں گھومنے کے لیے گیا تو وہاں پر وہاں کے لوگوں سے جب ملاقات ملاقات ہوئی مقامی لوگوں سے جب ان سے بات ہوئی تو کہی ساری چیزوں کو سمجھنے میں دقت اور دشواری پیش آ رہی تھی اور وجہ بس یہ بنی کہ میں ان کی زبان سے اچّھی طرح واقف نہیں تھا اگر میں ان کے ماحول اور اسی طریقے سے میں ان کے تہذیب سے اور ان کی ثقافت اور ان کی روایت سے اگر میں واقف ہوتا تو پھر مجھے یہ چیزیں پیش نہیں آتیں اور یہ دِقّت پیش نہیں آتی سفر ماشاء اللّہ بہت اچّھا رہا اور سفر بہت ہی خوشگوار اور دلچسپ رہا لیکن بس جو پریشانی پیش آئی وہ یہ ہے کہ بس ان کی تہذیب سے اور ان کے ماحول سے نا آشنائی کی بنیاد پر وہ چیزیں پیش آئی تھیں باقی سب کچھ اچّھا رہا آنے جانے میں کوئی دِقّت نہیں ہوئی میں گیا اور اچّھے سے آ گیا بس وہی دقت ثقافت سے اور تہذیب سے اور روایت سے نا واقف ہونے کی بنیاد پر